हा हा जी मम्मी आहियां छो छा थियो हा मां कोशिशि त पूरी कंदीमांसि पर हाणे हुनजी ऑटो असां हींअर रखी आ्हे त पोइ असां उहो कीअं पहुची वठंदासीं तव्हां कुझु ॿुधायो तव्हां कंदव पर असांखे कोई रस्तो ॾेखारियो न त असां बि हुनजे हिसाब सां हुनखे करे सघूं हुते पहुचाए वठूंसि ठीकु आहे त हलो मां पंद्रहं ॾींहं पाणेई मां वठी बि वञासि छॾे थी वञासि तव्हां जीअं ख़ाली मूंखे हुन टाइम टेबल ठाहे ॾियो त हुनजे हिसाब सां मां हुनखे तयारियूं कराया ॿियों त टेस्ट पेपर बि ठाहे ॾियो छा छा पुछाए जो वेंदो कीअं कॿो हुओ कीअं पढ़ंदो हुनजे हिसाब सां मूंखे ॿुधायो मां कहिड़े टाइम ते कहिड़ो कीअं पढ़ायासि तव्हां बि मूंखे थोरो ॿुधायो त हुओ हुन सां तयारु मां हुनखे करे छॾियासि हा ठीकु हा जीअं तव्हां चओ था साइंस में वीक आहे त हुन बारे में जेको बि फॉर्मुला वग़ैरह इन हुओ मूंखे ॿुधायो इंग्लिश जा ग्रामर जा जेका बि आहिनि उहा सभ बि मूंखे ॿुधायो त मां उहो सब हुनखे रोज़ भेण रिवाइंड कराईंदी वञासि असां बि हुनजे मथां पूरी महिनत करंदासीं व बि असांखे कराएजो असां त पूरी महिनत करदासीं ॿियों त तव्हांजो धन्यवाद की तव्हां असांजे ॿार खे एतिरो ध्यानु ॾियो था ॿियों त मां इहो ॿियों सभिनि में बराबरि आहे पोइ मैक्स में बि चयो हुनजा मार्क्स त घटि आया अथसि मैक्स में बि पोइ हुन में छा कयूंसि हा त तव्हां मुंखे हर हिकु सबजैक्ट जो टाइम टेबल ठाहे ॾिजो हुनजो आहे न जेको पेपर आहे छा पूछाएजंदो कीअं हू मूंखे सभ ॿुधाए सघे त मां बि पूरी हिनजे मथां महिनत करंदीमांसि

हा ठीकु आहे जय झूले